हैल्लो जै श्रीराम साहब केह् हाल चाल ऐ एह् बड्डी हट्टी आह्ले बोल्ला नै ताहीं दा जनरल स्टोर ते में इद्धर कठुआ दा बोल्ला ना साहब में थोह्ड़ा राशन लखाना हा ते थुआढ़े कोला लैन्ने होने राशन डेली दा ते राशन हर म्हीने थुआढ़े कोला लैन्ने होने ते ओह् थोह्ड़ा राशन लखाना हा की ते यरो घर धाम ऐ निक्का हारी करनी ते थोह्ड़ा तेल दालां लखानियां मसाले लखाने ते ते चौल बी रक्खे दे तुसें अपने बासमती केह् रेट चला दा अ आं ओह् ते गल्ल ऐ अच्छा अच्छा ते केह् नां सब्ज़ी बी रक्खी दे के घर अच्छा अच्छा ते केह् रेट चला दा मांहें दा अच्छा अच्छा ते चलो कोई निं सत्तर किलो हारी लेनी ही ते चलो तुसें ऑटो रक्खे दा जडां ऑटो बी में लेआना पौग अच्छा अच्छा ठीक आं जी ठीक ऐ सर